आङो गिदिर लिरगिरि नङाब्लाबो मोनफा मोननै खन्थाइ लिरो आरो बिनि अनगायैबो फिसा फिसौ रायथाइ लिरो सल'लिरो आरो बे हिसाबै सासे लिरगिरि होननानैनो गावखौ बुंथाराब्लाबो माब्लाबा माब्लाबा लिरगिरि हिसाबै खायसे जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेखौ अदेबानि जायखिजाया गोदान रावारि मानसिफ्रानो गावसिनि लिरनाय खामानियाव इसे आख' फाख'मोनो बे नंखागौ आ जोंबो बर'रावा जिहेथु गोदान बेखायनो बर' रावजों बायदिसिना खन्थाइ रायथाइ मेथाइ लिरनो थांनायाव एसे आख' फाख' आ जाखायो दा आंनि थाखाय अदेबानि ओ लिरनायफ्राव बांद्राय आं उसुबिदा मोनाख्सै मानोना आङो ओ एसामिस बा असमिया बिजोंजों फरायदोंमोनब्लाबो फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै बर'बिजोंनि फरायसालियावनो हाबजेनो आरो बिखायनो ओ बर'बिजोंनि गासै बिजाबफोरजोंनो आङो ओ सिनायथि लायनायनि खाबुखौ मोनो गुबैयै सा बागोर कख्लाबारि गोजौ फरायसालियाव जेब्ला आङो फोरोंगिरि हिसाबै जाजेनो बा हाबजेनो अब्लानो आङो बै फरायसालिया जिहेथु भेनसारमोन बिखायनो ओ भेनसार फरायसालिनि फोरोंगिरिनि आंखालनि जि जेंना बे जेंनानि जेंनानि मोगा मोगि ओ जानांबोदों आरो बेखायनो ओ हास्लाबाब्लाबो मोनफ्रामबो आयदायावनो आङो फरायसाफोरखौ फोरोंनायनि खाबुखौ मोनदोंमोन बेखायनो मोनफ्रोमबो आयदानि सोदोबफोरनि फारसे आं सिनायथि लायनायनि खाबुखौ मोनो जेरै सानखान्थि थिख बेबायदिनो रावखान्थि बर' एबा बिगियान आरो बिदिनो ओ रावखान्थि राजखान्थि हालुर बेफोरबायदि गासैबो आयदानि साबजेक्टफोरनि ओ गियाननि सोमोन्दै आं इसेब्लाबो मिथिनायनि खाबुखौ मोन्दोंमोन आरो आरो बे बे समावनो आरोबाव जिहेथु जोंनि फरायसालियाव बर'बिजोंआ गोदान थारमोन बेखायनो आनजाद लानो थाखाय जोङो बर्ड दानो गोनां जादोंमोन आरो बे बर्डनि खामानिखौबो जों गावनो मावदोंमोन आरो बेखायनो बे बर्डआव सोंथिलाय सुजुनाय आरो बेखौ फोसाबनाय बिफोरनि खामानिखौ मोनदोंमोन आरो बेबादिनो सोंथिलाय सुजुनाय बा सोंथिलाय फोसाबनाय आरो बेखौ राननाय बा सोंथि बानायनाय बेफोरबायदि खामानियाव थांनायावनो थांनायावनो गोबां अबिगथा खोथा मोनदांथि जों मोननो हादोंमोन आरो बिबायदिनो गोबां सोदोबफोरखौ आङो ओ सोलोंनायनि खाबुखौ मोनदोंमोन गुबैयै बर' रावखान्थि आरो बर' सोदोब गोबां बर' सोदोबखोनो बै समाव बुंनो थाङोब्ला जोंनो गोदान गोदान सोंदोंमोन आरो इयुनाव थानानै आं जेब्ला बेफोरबादि खामानिखौ मावनायावनो मावनायावनो उनाव सेबा बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम आरो बिदिनो सर्बसिक्सा आरो एस सि इ आर टि आमफ्राय ओ आसाम स्टेट टेक्स्ट बुक प्रडाकसन एन्ड पाब्लिकेसन करपरेसन बेयावबो आङो सासे मावथि महरै बाहागो लानायनि खाबु मोन्दोंमोन